ہندوستان میں بہت سارے سیاحتی مقامات اور اہم ترین مقامات ہیں جیسے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ مشہور تاج محل ہے اور تاج محل کو پوری دنیا سے لوگ دیکھنے کے لیے ہندوستان آتے ہیں کیونکہ وہ ایک محبت کی نشانی ہے اور کوئی بھی انسان شادی کرنے کے بعد وہ تاج محل گھومنے کے لیے ضرور جاتا ہے اسی طریقے سے جامع مسجد ہے دلّی کی وہ بھی بہت ہی زیادہ فیمس ہے اور ہندوستان کے سب سے بڑی مسجد ہے لوگ تمام جگہوں سے بہت ساری جگہوں سے لوگ یہاں آتے ہیں اپنی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے سامنے لال قلعہ ہے لال قلعہ بھی ہندوستان میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور یہ ایسا ہے لال قلعہ ہے کہ ہندوستان میں اس کے جیسے قلعے بہت کم ہی ملیں گے لوگ اس کے دیدار کے لیے اور دیکھنے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں ملک میں ملک سے بھی ہندوستان سے بھی اور باہر کنٹری سے بھی اسی طریقے سے ہندوستان میں اس کے علاوہ بہت سارے جگہیں ہیں جیسے قطب مینار ہے قطب مینار بہت ہی زیادہ فیمس ہے قطب مینار ایک ایسا مینار ہے کہ جب جب کوئی بھی اس کو رات میں دیکھتا ہے تو اس کو دل اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کے بعد وہ دوبارہ چاہتا ہے کہ میں اس جگہ پر گھومنے کے لیے آؤں دلّی کے اندر ایک لوٹس ٹیمپل بھی ہے جو کنول کے پھول کی طرح سے اس کی بناوٹ ہے اور لوگ اس کو بھی دیکھنے کے لیے بہت ساری جگہوں سے آتے ہیں